हमारी जो सोनभद्र एरिया में कैंसर और हृदय रोग जैसे दिन भर गम्भीर बीमारियों का इलाज़ की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तो यह बहुत ही छोटा ज़िला है और यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है अगर ऐसी भयानक जो जैसे ऑपरेसन किसी को करवाना हो या या फिर किसी का किसी को कैंसर हो गया या हृदय रोग सम्बन्धी तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ के डॉक्टर होते हैं वह उस रोगी को अगर ऐसे ही उस उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वह दूसरे जहाँ उसकी रेफ़र कर देते हैं या तो बी एच यू या दिल्ली एम्स यहाँ पर वह लोग रेफ़र करके भेज देते तो वहाँ पर उन लोगों को इलाज़ करने की व्यवस्था है न की यहाँ पर तो ऐसे यहाँ पर वैसे इलाज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है आसानी से सुविधा उपलब्ध ही सुविधा उपलब्ध ही नहीं है तो किफ़ायती क्या रहेगी तो ऐसे मामले में यहाँ दवाई कैंसर या हृदय रोग दवाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है बाकी सारे बाकी छोटा मोटा चीज़ बुखार फीवर या हड्डी टूटना यह सारी चीज़ें जो हैं जो है डॉक्टर के पास इसका उपचार और दवाइयाँ उपलब्ध है